اتر پردیش میں بہت سارے مذہبی اور روحانی مقامات ہیں جہاں آپ وہاں روایات جاننے کے لیے جا سکتے ہیں جیسے کہ فتح پور سیکری اگر آپ مغلوں کا اتہاس دیکھنا چاہتے ہیں تو فتح پور سیکری ضرور جائیں اور متھرا بھگوان شری کرشنا کا جنم ہوا تھا متھرا ہندو دھرم کے لوگوں کے لیے بہت ہی وشیش ہے اور ورنداون جہاں شری کرشنا کا بچپن بیتا تھا اور آگرہ کا تاج محل بھی آپ ضرور جائیں